हम ऑनलाइन कपड़ा देखलिय रऽ जे देख़यमे तऽ बहुत सुन्दर लागलै रऽ लेकिन ख़रीदबाक बाद ओहिमे छेद भए गेलै ओहिमे भूर भए गेलै कपड़ाक सुतो बहुत ख़राब रहै कपड़ाके जेहन ओहिमे देखलकै रऽ ओ थर्ड क्वालिटी रहै दैक बाद ओ कपड़ामे बहुत ही तरहक रेशा निकैल गेलै रऽ तकर बाद ओहि बहुत फ़िटिंग जेहन देखलैकै रऽ ओहन एलै रऽ नहि कहैक बाबजूद देख़ाबयक बाबजूद ख़राब प्रोडक्ट मिललै रऽ हमरासभके